جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اور سب خیریت ہاں سب میرا بھی الحمد للہ جی دراصل میرا بات یہ ہے کہ مجھے تو مطلب بات یہ ہے کہ آئی آر سی ٹی کے ریلوے آفس بکنگ سے بات ہو رہی ہے جی جی جی دراصل کہنا یہ ہے کہ مجھے تھوڑا دلہی جانا تھا گیا سے دلہی جانا تھا جی جی وہ تھوڑا کاروبار کے سلسلے میں جانا تھا جی جی جی جی میں تو وہاں ہمیشہ جاتا رہتا ہوں جی جی جی جی تاریخ چودہ جون ہاں ہاں نہیں نہیں چودہ ہی کو جانا ہے چودہ جون دو ہزار پچیس کو جانا ہے دراصل بات یہ ہے کہ سولہ کو ہم کو میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے اور بہت ارجینٹ ہے اور سولہ سے لیٹ نہ ہونا چاہیے مطلب بہت ارجنٹ کام ہے وہاں سولہ کو اور مجھے ٹکٹ چاہیے تھا تھوڑا اپر کلاس کا اے سی کا جی جی جی آئی آر سی ٹی کا جی جی میرے پاس آئی آر سی ٹی کا یوزر آئی ڈی پاس ورڈ بھی ہے مگر میں تو بہت دن سے ٹکٹ نہیں بنا رہا ہوں جی بن جائے گا نا ہاں سر ہاں سر جی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ